भैया मैं इधर श्री श्री राम कॉलेज के पास हूँ श्री राम कॉलेज भैया मैंने श्री राम कॉलेज का डाला था नहीं ठीक भैया उतना ही लगता है एक्स्ट्रा नहीं लगता है उसमें जितना बताया आप उतना ही न लेंगे हाँ जी जी मैंने सही एड्रेस डाला था सर श्री राम कॉलेज ही आप चेक करिए एक बार आप किधर साइड से आएंगे मेन वाले गेट मेन वाले गेट से आएंगे कि जो उधर दूसरी साइड के है कॉलेज कॉलेज आप देखे हैं न

चुंगी नाका चुंगी नाका के थोड़ा सा आगे आई टी आई आप देखे हैं न हाँ तो वो थोड़ा सा उसके आगे ही है बोर्ड लगा हुआ है श्री राम कॉलेज का ब्लू कलर का वो मेन वाला गेट है और एक पीछे वाला गेट है यहाँ से से है हाँ आई टी आई के हाँ हाँ वहीं पर है तो आप अगर

हाँ कॉलेज तो है कॉलेज काफ़ी बड़ा कैंपस बना है यहाँ हाँ हाँ वो तो है कॉलेज तो बढ़िया तो आप कहाँ से टी एन सी कहाँ पर पहुंचे आप आप आ कर पेमेंट लेना न सुनाई नहीं दे रहा क्या बोले आप ऑनलाइन करूँगा ऑनलाइन भैया ऑनलाइन दे दीजिए न आप इस समय हर कोई ओन ही लाइन है सब एक तो एक मेरे पास भी कैश नही है न थोड़ा इसलिए देखिए आप आ जाइए फिर मैं कहीं हाँ वही जो मेन वाला है न घाट उसके थोड़ा सा पहले जहाँ पर मार्केट वगैरह लगती है वहीं पर जाना है तो

ठीक है भैया आप वहीं तक छोड़ दीजिएगा अंदर तक कितना लगेगा कितना टाइम लगेगा ठीक है ठीक है हाँ